ना हमनो थांनायनि सिगां आं गिबियावनो ना हमनो थाखाय मा मा गोनांथिफोर जायो बेफोर बुस्थुफोरखौ नागिरनानै गथायनानै लाग्रोयो बेनि उनावसो आङो ना हमनो थाग थियारि जायो जायफोर मुवाफोरा ना हमनायनि थाखाय गोनांथि जेरै ना सारनो थाखाय जोङो दैयाव जेनि गोनांथि जायो बेजों लोगोसे ना लानो थाखाय जोंनो खबाय गंसे नांगौ जायो बे खबायखौहाय लानाय जायो बेजों लोगोसे जोङो ना सारनो थां थाङोब्ला एबा गोजान जायगायाव थाङोब्ला आं साइकेल गंसे लाफाबाय बेजों थांबाय बिनि उनाव सारहैबाय आं थांनायनि सिगां आंहा जेबो धोरोमारि आसारखान्थि एबा रुथिनफोर गैया मानो होनोब्ला आंनि न'आ एसे गामिनि दै खाथियावनो बिनि थाखायनो आं जेब्ला ना सारनो गोसो जायो अब्लानो जे बुस्थुफोरखौ ना सारनायाव गोनांथि जायो बेफोर बुस्थुफोरखौ आङो लानानैहाय आं सारनो थाङो आरो नाफोरखौ आं सारनानै लाबोयो बेनिखायनो आं ना था हमनो थांनायनि सिगां मा मा मुवाफोरा ना हमनायाव गोनांथि जायो जे खबाय बेफोरखौहाय आङो थाग थियारि खालामना लाग्रोयो आरो माब्लाबाफोर ना गुरनो थाङो जेरै जेखाय बेफोरखौ लाफायो आरो लाफि जेरै मुस्रि मुसारिजों बानायनाय गंसे ना सारग्रा बुस्थु बेबो ना हमग्रा बुस्थु बेफोरखौ गथायनानै लाफायो आरो जोंनि थाखाय गोनांथि थारा जाबाय ना लाग्रा ख'बाइ बेखौहाय लानानै थाङो बिनि उनावसो आङो बेफोरखौ गथायनानै आंनि आखाइयाव थाब्लासो आं बे ना सारनो थाङो